हमारे को पसंदीदा लेखक हमारे कबीरदास जी है उनका दोहा और उनकी जो कहानियाँ है और जो उनकी लिखी हुई कविता है हमारे को अभी भी बहुत अच्छी लगती है और ऐसे लगती है आज भी वो ज़िंदा है और आज भी म्हारे रगों मे बस रखी है जो उनकी कविताएँ अगर पढ़ते हैं और उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो आज भी ऐसा लगता है जैसे की वो खुद ही अभी भी जिंदा है और खुद ही अपने आप से बोल रहें हो और हमारे को बता रहे हों उनकी कहानी कहानियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है